उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सांस्कृतिक तौर पर अंतर यह है कि उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली आती हैं वो है उर्दू अवधी और मैथिली औ जबकि दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है तमिल तेलुगू और मलयालम और यहाँ के भोजन की बात करें तो उत्तर भारत में लिट्टी चोखा और छोले भटूरे होते हैं और दक्षिण भारत में इडली सांभर डोसा ये मिलते हैं और कपड़े की बात की जाए तो उत्तर भारत में लोग धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते जबकि दक्षिण भारत में लोग लुंगी कुर्ता और कांजीवरम की साड़ी इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और राजनैतिक तौर पर बात की जाए तो उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ और दक्षिण भारत में जो है केरल के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनरई विजयन जी और भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर भारत जो है वो भूमि से घिरा हुआ है जबकि दक्षिण भारत जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है साक्षरता की बात करें तो उत्तर भारत में जो है साक्षरता दर कम है दक्षिण भारत की तुलना में क्योंकि साक्षरता दर जो है वो दक्षिण भारत में सबसे अधिक है महिलाओं की और अगर अवसर की बात करें तो उत्तर भारत में लोगों को कम औसर मिलता है क्योंकि अभी भारत जो है प्रगतिशील है और दक्षिण भारत में जो है बहुत अच्छे से प्रगति की है इस वजह से वहाँ पर अवसर की संभावना अधिक है